हाँ हम अपनी फ़सलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई सारी तकनीकों का प्रयोग करते हैं जैसे कि यदि फ़सल नई नई लगानी है तो पहले हम खेत की अच्छे से सिंचाई करते हैं जिससे कि बीज अच्छे से लग जाए उसके बाद जब बीज लग जाता है और वोह अंकुरित हो जा ता है तो हम उसमें कोई भी दवा नहीं छिड़कते हैं हम उसे राख छिड़क कर कीड़ों से बचाते हैं जिससे कि वो अंकुरित बीज खराब ना हो जाए जब वोह फ़सल और बड़ी हो जाती है तब हम उसमें कोई भी कीटनाशक या जीवाणुनाशक का प्रयोग करते हैं जिससे कि पाैधा उसकी रासायनिक शक्तियों को सहने के लिए तैयार रहे और हमारा उत्पाद खराब ना हो